جیسے کہ آپ نے سوال کیا کیا مجھے ٹی وی سیریل یا ڈرامے دیکھنا پسند ہیں اور میں نے اب تک کون کون سے ڈرامے یا سیریل دیکھے ہیں ان کے نام بھی بتائیں ہاں ہم نے ٹی وی میں کافی سیریل دیکھے ہیں اور مجھے پسند بھی ہیں سیریل دیکھنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے پریواروں میں کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا ہو سکتا ہے اچھائی اور برائی بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور اس میں تفریح بھی بہت آتی ہے تو ہم نے ابھی تک بہت سارے سیریل دیکھے ہیں اور روز کوئی نہ کوئی قسط ضرور دیکھتے ہیں تو کچھ سیریلس یہ ہیں الف دو بول قانی خدا اور محبت کیسی تیری خود غرضی ناگن کم کم بھاگ اس پیار کو کیا نام دوں اس طرح کے بہت سارے سیریل ہیں جو میں نے دیکھے ہیں اور آگے بھی دیکھتی ہوں